नमस्ते क्या चाहिए हाँ मेरे दुकान में तो सारा पैंट है जो कलर पसंद है वो कलर चाहिए तो जो कलर है सारा कलर हाँ सारा कलर मेरे दुकान में है

ठीक है ले लीजिए

ठीक है ठीक है ले लीजिए और क्या चाहिए पाँच सौ रुपया लीटर मिलेगा कम उसमें क्या करेंगे उतना में लेल ले लो चलिए दस पाँच दस पाँच रुपया कम कर देंगे और क्या चलो ठीक है दस रुपया कम दे देना

आरे चलो उतना दस रुपया तो हो गया न हाँ चलो ठीक है ले जाइए हाँ सारा कलर है मेरे दुकान में ठीक है नमस्ते और क्या चाहिए अच्छे कितना चाहिए अच्छे कितना बड़ा तक कितना बड़ा तक रहेगा अच्छे चलो ठीक है घर कितना बड़ा है

कितना लीटर लग जाएगा छः सात लीटर लगेगा अच्छा कौन कौन कलर चाहिए अच्छा अच्छे अच्छे

कब चाहिए ठीक है नमस्ते